हैलो हैलो की हाल छै रे ठीक छै आओर हालसभ बता ने हमरो ठीके हइ रे कहलियौ कि हमरा ने मशरूमके खेती करयके मोन करैए केना होतै हँ हँ की सभ खेती उती करय अबैए

हँ सिखा देबही तहियो थोड़ा बहुत तोरा जानकारी होतौ ने कि ई ई चीजसभ होइ छै तऽ हम दोस्तके बतेबै आगे तऽ आगेसँ आगे भी आओर काम खिँचेतै तऽ आओर हमरा आगे अथी हेतै ईसभ तोरा तऽ अबैत होतौ ने अच्छा हँ हँ हँ आओरसभ भी खेती करयके छै जैसेकि हो गेलौ दोस्त घ धान गहूँम हँ ई कथी कहैत छै सरसो मसुरी मसुरी आओर अनेको खेती होइ छै दोस्त लेकिन एगो हम मशरूमेके खेती नहि करि पबैत छियै एहि ले के हम तोरा पुछलियौ हँ कि तोरा फेर जानकारी होतौ ओहि विभागमे ओहि लऽ कऽ हम तोरा कहलियौ हँ कि चल कनी दोस्तसँ पूछि लै छी कि होतै कि नहि होतै ओहि लऽ कऽ तोरा जानकारी छौ ने अच्छा तऽ तोरा जानकारी छौ ने ओहिसभ बारेमे तब ईसभ काम करबै तऽ होतै ने अच्छा ओहि हिसाबसँ बात कऽ लेबही ने कहाँ सरजीसँ बात करबिही तू अच्छा तऽ ओ ज जहाँ तक तोरा जानकारी हौ वहाँतक हमरा ब बतैले हइ तऽ हम वहाँ तक करबै ने व्यवस्था जब तब तक हम थोड़े ही खेतीमे कऽ के देखबै कै लेल कि आओर आओर खेती किया लेल हम बर्बाद करबै जेना जेना हम कै तू बतेबिही ओना ओना हम कयने जेबै तऽ पहिले कनिकेमे करबै हुअ लगतै तऽ बहुतेमे करय लागब की हँ हँ बोल ने केना केना होतै हँ पानी जमीन कथी जमीन गड्ढा खुनि कऽ ने पानी देबै बिल्कुल अच्छा मच्छरदानी लगा देबै पौधा डालि कऽ ने हँ ओहिके बाद ऊपरसँ अथी लगा देबै जैसे कोइ चीजके छावनी दऽ देबै कोइ चीजके छावनी दऽ देबै अच्छा हँ आ ओकरा टाइम टाइमसँ पानि देबयके होतै अच्छा जतेक ठण्डामे रखबै ओतेक अच्छासँ उपजतै ओ तऽ ठीक हइ तऽ तऽ ओसभ आरो कीसभ होइत छै

आ कोन कोन सभ महीनामे होइ छै कि ओकर कोइ एगो सीजन अबै छै ओ ओ तऽ ठीक हौ रखैत छियौ ठीक हौ